आयदानां धुंवपाक पयलीं आमी न्या आमच्या ल्हानपणान तशी ती म्हणजे आमी गोबर वापरताले आनी गोबर वापरून आयदानां आमी साफ करताले पण हळू हळू अशी प्रगती जायत गेली आनी गोबर मागीर कोण वापरिना आलो आनी गोबर मागीर आतां मेळय ना सारको तर आतां आयदानां ध हें करपाक स्पेशली आतां ते व्हीम हे साबण बी अशे वापरून ते हें करतात आनी दुसरें म्हणजे तेलकट आयदानां जीं आसता तेलकट आयदानां आमी अशीं हें करून मात्शीं भिजत दवरता थोडो वेळ हें करून आनी मागीर ताका डिटर्जंट वापरतात डिटर्जंट म्हणजे आतां ते चड बरे इफॅक्टीव म्हणजें हें जालां लिक्वीड डिटर्जंट लिक्वीड डिटर्जंट घालून मात्शें बरें घांसचें पडटा तें आनी तेन्ना तें हें जाता तर अश्या रितीन तीं आयदानां हें करतात आनी दुसरें म्हणजे गरम पाणी वापरलें जाल्यार आयदानां आनीक बरी दिस हें जाता कारण आमी कितें करतात मागीर गरम पाणयान न्हय तीं मात्शीं साफ करतात आनी मागीर तें आनीक स्वच्छ बरीं जातात